आब धियापुता पढ़ै चलि गेल धियापुता आयल पढ़ि कऽ तऽ धियापुता या घरके काज उज नहि कऽ देलक कहलक धियापुता माय पहिले खिस्सा पिहानी सब सुनैत रहलैए आब धियापुता नहि सुन पबै छै पढ़ि कऽ आयल खेले भागि गेल मोबाइलमे देख कऽ खेले लागल देखे लागल आब धियापुता अथी भागि गेल ने माय बापके काम कयलक अथी पहिले पबनी त्योहार होइत रहलैऽ तऽ ओरिया पोरिया देलक आब धियापुता मथसून भए गेलै धियापुता भागि जाइ छै मोबाइलमे देखे लागल ने कोनो काम धन्धा कऽ देलक धिया अपन माय बाप अपन कयलक धियापुता नहि कऽ देलक धियापुता चलि गेल आब धियापुता अपन माय बापके कहना विचार नहि कयलक मोबाइल देखे लागल